एवन अलमारी बनबाबके है अलमारी हँ नहि आरो किछो हइ केतनामे

हँ लकड़ी बला दै ने दिए हॅं एगो कोच दै देबे किछु कम नहि होतै अलमारी केतना हइ तीन गो गेट रखै बला कोन लकड़ी दिलेबै देलिये महुआमे सीसम नहि हइ सीसम नहि है सखुआ हइ सखुआ आर महगा परता है ठीक कतेमे होतै जादा हइ किछु कम करो हँ तैॅं ने तऽ कठहरके हइ कठहर आर महग परतै सस्ता कोन परतै अच्छा सस्ता कोन परतै ठीक छै दै देबै ठीक